जी नमस्ते आपके पास फल का आप राजू फल वाले बोल रहे हैं मुझे फल चाहिए था क्या क्या फल बेचते हैं मेरे घर पर शादी है कम से कम बीस तीस किलो सारे फल चाहिए हाँ पच्चीस तारीख़ को चाहिए था पच्चीस मार्च को मार्च में आप किसी से भिजवा सकते हैं वह तो में केबी और आम जैसे सेब हो गया संतरा हो गया अनार हो गया अंगूर हो गया इसी क्वालिटी का चाहिए जैसे कम से कम चालीस किलो तक तो क कई जैसे आपको भिजवाना होगा तो हम बोलेंगे कोई जाएगा तो उसको लिखना पड़ेगा लिखकर भिजवाएँगे ठीक है तो हम लिखकर लिखना पड़ेगा सारा हेगा कु उसका नाम लिखकर भेजेंगे तो आप भिजवा दीजिएगा

तो बोल रहे सारे में से दो दो किलो जितना होगा सारे जो का नाम बताया दो दो के सारे में से भिजवा दीजिएगा और हम लिखवाकर भिजवा देंगे ठीक है नमस्ते ठीक है नमस्ते